जैंडर इक्वैलिटी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जादा घट्ट मतलव जदूं दा में पैदा होए दा में नी इन्ना जादा दिक्खेआ कि जैंडर इन इकवैलटी बड़ी जादा हो गेई ऐ अस दिक्खने होन्ने आं कि बाह्र दे जगह दे उप्पर जैंडर इन इकवैलटी बड़ी जित्थें मुड़े ते कुड़ियें बराबर नी इंफ्रास्टैक्चर समझेआ जंदा बट अगर अस सांबै टिस्टिक दी गल्ल करचै ते जैंडर इकवैलटी जेह्ड़ी ऐ बड़ी जादै घट्ट ऐ मैं ते दिक्खना होन्ना के जेह्ड़े बी लोग नै ओह् अपनी कुड़ियें गी बी अपने मुड़ें दे बराबर गै समझदे न कुड़ियें गी बी स्कूलें दे बिच्च पैह्लें पांदे नै मुड़ें गी बी पांदे नै बट कुड़ियें गी बी अग्गें करदे नै मतलव कुड़ियां नू किसे तो किसे कोला घट्ट नी समझदे अगर गल्ल करचै डिसक्रिमिनेशन दी ते डिसक्रिमिनेशन मेरे हिसाब कन्नै ता बड़ा जादा घट्ट ऐ क्योंकि इत्थें अगर ऐजुकेशन दी आपां गल्ल करिये ते ऐजुकेशन दे हिसाब कन्ने ते साढ़े मेरे ख्याल च सांबे दे बिच्च इन्ना तगड़ा इंफ्रास्टैक्चर नी ऐ अगर थुहहानू शैल ऐजुकेशन चाहिदी ऐ ते ऐजुकेशन नै थुहानू मता पैसा खर्चना पौना प्राईवेट स्कूलें च जाह्गे ते उत्थें लक्ख लक्ख रपेआ फीस होंदी ऐ आगर आप गौरमैंट स्कूलें दी गल्ल करचै ते गौरमैंट स्कूलें दै बिच्च इन्ना शैल इंफ्रास्टैक्चर नी ऐ ता तुस आपू दिक्खी सकदे ओ कि इन्ना जादा तगड़ा इंफ्रास्टैक्चर नी औंदी जेह्दी बजा कन्नै बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् शैल करियै पढ़ी नी सकदे स्पैशली एह् गौरमैंट स्कूलें दी गल्ल ऐ जिस कालेज़ दै बिच्च मैं जन्ना होन्ना उध्दर गै इन्ने जादा इंफ्रास्टैक्चर नेंई ऐ उध्दर गै केह् बोलदे ओ इन्ना पढ़ाई दा ते कोई मतलव ओह् दा है नी ऐसे सवेरे जाओ ते कालेज़ ते कलासां लगदियां नी इंफ्रास्टैक्चर उध्दर है नी म्हौल इकदम इ'यां खराब इन्ना गंदा खराब ऐ ते इ'यै गल्ल आई जंदी बाकी अगर कुड़ियें ते मुड़ें दी गल्ल करचै ते लोग इत्थै कुड़ियें नू डिसक्रिमिनेशन दी कुड़ियां गी लोग इन्ना जादा लोग अग्गें नेंई करदे कुड़ियें गी ऐसा नी ऐ कि घट्ट समझदे बट बाह्र नी भेजदे जम्मू दे बाह्र नी भेजदे कुड़ियें गी मुड़ें गी बेशक्क जादा अगर ओह् ओ करै ते उसी भेज्जी ओड़न बट कुड़ियें गी जादा जादै अग्गैं बाह्र नी भेजदे जेह्दे बजह कन्नै कुड़ियां जेह्ड़ियां इत्थें गै रेही जंदियां कुड़ियें गी तौले तौले ब्याह् कराने दी कोशिश करदे मसां ओह् बीह् टपदियां ते उं'दा ब्याह् कराई ओड़दे ते कुड़ियें दा फटोफट ब्याह् करांदे नै ते मतलव इक तरीके दा उनेंगी बोझ तां नी बट इ'यां करदे कि जल्दी जल्दी ब्याह् हो जाए इसदा ते जिह्दी बज़ह कन्ने अपने सिरा इक तरीके दी इ'यां टैंशन निकलीआए ते बस एही ऐ जेह्ड़ा में बोल्लेआ हून ते एही ऐ जादा कुछ ते में अपने उध्दर दिक्खेआ नी जैंडर इकवैलटी दे बारे में जादातर बराबर ई समझदे नै बराबर स्कूलें दै बिच्च भेजदे नै प्रापर उनेंगी बी उन्नी गै बराबर समझेआ जंदा मुड़ा ते इध्दर इ'यां नी ऐ कि मुड़ें गी इत्थें बध्द समझेआ जंदा ते कुड़ियें गी घट्ट समझेआ जंदा बराबर ऐ सब कुछ बराबर ऐ एह् सब कुड़ियें गी बी उन्नी गै फैस्लिटियां मिलदियां जेह्ड़ियां मुड़ें नू मिलदियां न कुड़ियां बी बराबर अज कल कालेज़ जा दियां नै शैल शैल स्कूल जा दियां शैल शैल कपड़े ला दियां नै होई सकदा कुसै कुसै पिंड दै बिच्च होऐ कोई भलेंआं गै शोटा जेहा होऐ जां कोई बंदा छोटी सोच दा होऐ ता ओह् कुछ करै बट मैं अपने इध्दर सांबे दे बिच्च इन्ना जादा नी एह् चीज़ दिक्खी ऐ ते बस